ہمارے خطے میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی تو ان کا سب کا اپنا اپنا الگ الگ طریقہ ہے روحانی سکون اور مدد حاصل کرنے کا جیسے مسلم لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی روحانی سکون کے لیے نماز پڑھتے ہیں ہندو لوگ مندروں کی طرف جاتے ہیں اور وہاں اپنی پرارتھنا اور عبادت کرتے ہیں جو بھی ان کا طریقہ ہے سکھائی سکھ لوگ گوردوارا جاتے ہیں اور وہاں اپنی منتیں اور اپنی روحانی سکون کے لیے عبادت کرتے ہیں ایسے ہی عیسائی لوگ چرچ جاتے ہیں اور ان کی بھی جو بھی عبادت کر نے کے طریقے ہیں اور جو بھی ان کو سکون حاصل کر نے کی جگہیں ہیں اس طریقے سے وہ جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر اپنے دل کی سکون کے لیے روحانی سکون کے لیے مدد حاصل کرتے ہیں ہر جگہ اپنا اپنا طریقہ ہے ہر کمیونٹی کے لیے تو سب اپنے اپنے طریقے سے اپنا اپنا روحانی سکون حاصل کرتے ہیں